योग में मुंहिंजो पसंदीदा आसन आहे सुप्तपो पदो कोणासन ही झुके हूए कोड़ वारो आसन आहे ही हिकु सुंदर हिप ओपनर आहे ऐं कमर खे नरमु करण वारो आहे हृदय ऐं छातीअ खे खोलण वारो आसन आहे ही ऊर्जावान आहे ऐं ॾाढो ई प्रभावशाली आसन आहे हिनखे करण सां झुकियल कमर सिधी थी विंदी आहे ऐं शरीर ऊर्जावान थी वेंदो आहे हिन लाइ इहो आसन मुंहिंजो सभिनीन खां पसंदीदा आसन आहे